बा मार्स नैरोजा थाम द जुलाइ नैरोजा ब्रै स्नि मे नैरोजा बा जिसे नभेम्बर नैरोजा जिब्रै जिथाम डिसेम्बर नैरोजा जिबा